हूअं त मां सभु सिंधी भाषा जी किताबूं पढ़ियूं आहिनि पर कुझु किताबूं अनूवाद वाएलियू बि पढ़ियूं आहिनि जीअं हिंदीअ में पढ़ियूं आहिनि काफ़ी किताबूं ऐं इहो किताब जो अनुभव रहियो आहे ऐं हिन किताबु पढ़ण सां मां इहो सोचींदी आहियां त पंहिंजी मातृभाषा खे वधीक तवज़ो ॾींदी आहियां सिंधी मातृभाषा मुंहिंजी मिठी ॿोली आहे जंहिं सां मां चाहींदमि त उहा किताबूं ऐं रीडिंग करे हुन खां वधीक नॉलेज वठां ऐं किताबूं अॻियां उहो ॿियनि खे बि फॉरवड कयां जीअं हू बि पढ़ी करे हुनजो नॉलेज वठी सघनि दुनिया में केतिरियूं ई किताबूं आहिनि जेके पढ़ण जे लाइक़ आहिनि सिंधी किताब में हिकिड़ी जंहिं मूंखे असरु विधो हुओ उहो हूअ पोपटी हीरानंदाणी राईटर आहे फ़ीमेल राईटर आहे हुन असांखे इअं ॾिनी मुंहिंजी ज़िंदगीअ जा सोना वर्क उहो मुंहिंजी ज़िंदगीअ में काफ़ी असरु विधा ऐं हिन किताब खे मां घणेई पी डी एफ़ फ़ाईलूं ठाहे करे घणनि साहेड़ियुनि खे दोस्तनि खे हुनखे फोरवर्ड कयो छो जो मुंहिंजी हूअ फ़ैविरेट किताबु हुई ॿीं हुई शाह अब्दुल लतीफ़ किताबु जंहिं में अलॻि अलॻि तरीक़े जूं कविताऊं आहिनि ऐं ज़िंदगीअ जे बारे में आहिनि इस्प्रचुल आहिनि त शाह अब्दुल लतीफ़ कीअं ॿुधाए थो त सिर्फ़ु हिकु अलफ़ खे हिकु हिकु ई हिन अलु एनर्जीअ खे यादि कयो ऐं हुनखे हुन सां ई पंहिंजी पुरी ज़िंदगी गुज़ारे सघो था ऐं ॿीं किताबु आहे श्री किशिनचंद बेवस जिनि जूं कुझु नंढियूं नंढियूं पोयम्स आहिनि उहे बि मूंखे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि ऐं इअं पंहिंजूं पोयम्स आहिनि घणेई उहो पोयम जंहिंजे करे ॿारनि जूं पोयम्स आहिनि हुन में यंग माण्हुनि जी पोयम्स आहिन उहा पढ़ी करे मां अॻियां बि उन्हनि किताबनि खे पढ़ी करे रेडियो ते ऐं टीवीअ ते प्रोग्राम घणेई ॾिना आहिनि हिनजा इनकरे मूंखे सिंधी किताबनि सां वधीक लगाव आहे ऐं सिंधी किताबु पढ़ण जो मूंखे ॾाढो तमामु घणो शौक़ु आहे सिंधी असांखे पढ़ी करे किताबु पढ़ी करे ॿोलीअ खे बि वधाइणु खपे ऐं पंहिंजी जेकी नंढा नईं टईं आई आहे पंहिंजे घर में उन्हनि खे बि सिंधी ॻाल्हाए सिंधी पढ़ाए ऐं सिंधियत जी जोति वधाइण जे वास्ते हमेशह हर क़दमु अॻियां वधणु खपे